जी हाँ हम जो हमारे जो स्वास्थ्य सेवा जो क्षेत्र है उस में जो भ्रष्टाचार है उस के बारे में बिल्कुल जानते हैं क्योंकि जो हमें हम भी एक बार उस के शिकार हुए थे जब कोविड महामारी हुई थी उस समय की बात है जब हमारे एक ही परिजन में कोई भी सदस्य हमारे समाज का एक सदस्य तो ओ उस की तबीयत ख़राब हो गई थी ओ तो उस को हम डेंगू हो गया था तो उस को हम ने भरती भी करवाया था अस्पताल में लेकिन जो वहाँ पर है और सभी जो जाँचें हैं गोली दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो जाती थी लेकिन कुछ ऐसे इंजेक्सन थे जो मेहंगे वाले वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते थे वो बिल्कुल उन को नहीं देते थे तो हमें बजा बाहर बाज़ार से लाना पड़ता था अपने हमें पैसे दे कर ख़रीद कर फिर लाना पड़ता था इंजेक्सन फिर हम उन को देते थे तब हम तब वो इंजेक्सन लगाया जाता था तो इस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार होता था जो कि जो बड़े महंगे जो इंजेक्सन हैं उन को वो नहीं देते थे उन का जो वो है भ्रष्टाचार के माध्यम से उन का उपयोग करते थे इस लिए हम भी उन का एक बार शिकार हुए हैं